हँ एखन एकटा इहो अछि जे यदि गाममे ककरो साँप काटि लेलक तऽ पहिलका छेलै जे झाड़ फूक ओकरा करओलक चाटी चललै ओकरा विषके चाटी द्वारा उतारल जाइत छलै जेसभ किओ साँपक विष झाड़यवला छलखिन तिनका बजाओल जाइत छलए कहल जाइत छलए ओहोसभ से हरेक राज काज छोड़ि कऽ पहिलुका लोकक जे स्वभाव छलनि जे परोपकारक लेल दोसरके हितक लेल ओ तत्पर रहैत छलखिन अपन काज छोड़िके आ समाजक सेवामे केहनो काज रहै ओकरा छोड़िके ओ साँप कटलाहाके दरवाजापर आबिके ओकरा चाटी चलबैत छलाह मन्त्रक दुआरा झाड़िके ओकरा निर्विष कऽ दैत छलखिन विषरहित कऽ दैत छलखिन आब जे छै से तुरन्त ओकरा हॉस्पिटल गाड़ीवलाके बजेलक आ हॉस्पिटल लकऽ चलि गेल मधुबनी या दरभङ्गा या झँझारपुर एहिठाम गेल आ मेडिकल दुआरा ओकरा विषके से समापन करैए या तऽ आदमिए चलि गेल आ नहि तऽ सुरक्षित भऽ कऽ आबि गेल